म्हज्या घरांत आमी चार जाणां हांव म्हजो घोव आनी दोन भुरग्यां एक चली आनी एक चलो घोव कामाक आसता आनी भुरग्यां शाळेंत वतात घरान कितेंय आवडीचें खावपाक जेवपाक जाय तें रांदपाचें हांवूच करतां म्हाका दुसऱ्याक आवडीचें खावपाक करून घालपाक खूब आवडटा आनी तातूंत म्हाका खूब समाधान मेळटा